हो बिस'मनि दखान्दार नामा आपेल नांगौमोनहाय आंनो खयथाखा किजि थाय आपेला आपेल नांगौमोन आंनो बेसेबां किजि थाय

आंनो सेरसे सुनानै दोन दे आरो माबा दं मौस'मि बेबा बेसे कि जि आरो ए बेखौबो नांगौमोन आंनो सेरसे बेनिफ्राय नासपटि दं बेनिफ्राय मा मा नांबावगौमोनथाय आंनो कमला दं कमला दाथ' कमला ओंखारबायदां कि जि बेसेथो

बेनिफ्राय आंगुरबो नांगौमोन आंनो आंगुर पवासे बेना दामालाय बेसेथो ए बेनिफ्राय मा नांबावगौमोन आंनो थालिर थालिर गैया सिंनसाम्पा थालिर गैया औ